हाँ हेलो राम राम बोलिए हाँ हाँ एकदम रंग का गारन्टी है

आइएगा आइए न आप दुकान पर सारा सामान आपको अच्छा दिखाएँगे हाँ अच्छा सामान देंगे रंग का गारन्टी है सूत भी है हाँ होगा

आइए न सूती में एक पर एक कपड़ा सब आया है आप आइए पसंद कीजिए ले जाइए अपने परिवार के लिए

आपको क्या सब चाहिए धोती गंजी बनियान और पेन्ट सर्ट का कपड़ा पेन्ट सर्ट आपको सूती में चाहिए टेरिकोट में चाहिए टेरिकॉटन में चाहिए आइए न सब एक पर एक कम्पनी का है कम्पनी का सामान दिखाएँगे आपको हाँ एक पर एक सामान सब है आइए न हाँ रेडीमेट का भी आइटम है रेडीमेड आइटम भी है साड़ी का आइटम भी है आइए बच्चे एम का है तो क्लीन रेट से बीस परसेन्ट छूट है हाँ ऑफर है कम्पनी का अभी ठीक है ठीक है हाँ हाँ हाँ आइए न सब परिवार के साथ आइए मेरे यहाँ कपड़ा लीजिए जी हाँ हाँ देखिएगा अगल बगल पड़ोस का भी कोई लेने वाला है कपड़ा का शादी ब्याह के लिए लिए

फ़िर हाँ हाँ लेना है उसके लिए भी आप अड़ोस पड़ोस के लोग को भी बोलिएगा जो फलां दुकान में जा रहें वहाँ अच्छा सस्ता में कपड़ा मिलता है

ठीक है हाँ हाँ हाँ दाम ठीक